ہاں جی بتائیے آپ کو کیا چاہیے شوز کی دُکان ہے کون کون سی کمپنی کے چاہیے آپ کو نائک کے کمپلیکس کے ریکسو کے اچھا تو کتنے تک کے چاہیے نائک کے تو ایک ہزار ہیں اٹھارہ سو ہیں اور پندرہ سو کے بھی ہیں اچھا تو کس ڈیزائن میں چاہیے آپ کو اچھا کپڑے میں چاہیے یا اِس میں چاہیے چمڑے میں کپڑے میں ڈیزائن میں یا سمپل ڈیزائن میں چاہیے یا سمپل چاہیے آپ کو پلین اچھا لان میں چاہیے آپ کو جوتا تو آپ کر دیجیے پیسے پہلے یا دُکان پہ آجائیے اچھا تو آپ اچھا اچھا کیونکہ میں ابھی بھیجوں گا آپ کو فوٹو کھینچ کر آپ بتا دینا لیکن آپ نے کون سے والے میں بتائے تھے کون سے والے بتائے تھے آپ نے جوتے اچھا اچھا پندرہ سو والے اچھا تو ہلکے میں چاہیے یا بھاری چاہیے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کو بھجوا دیتے ہیں ہم آپ پیسے بھیج دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے